हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है हिंदी बचपन से हम लोग घर में सुने हैं पढ़े हैं हिंदी से शिक्षा दीक्षा सब स्टार्टिंग जो पढ़ाई लिखाई हुई है जो एजुकेशन हुआ है हिंदी से ही हुआ है हिंदी हमारे जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं जहाँ भोजपुरी और अवधी बोली जाती है तो भाषा जो है हिन्दी से मैच करती हुई भाषा है हिन्दी के बराबर ही है थोड़ा बहुत डिफरेंट है लोकल लैंग्वेज यूज़ हो जाती है उसमें जो है इसलिए वो अवधि में थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज होता है लेकिन हिंदी से मिलता जुलता है अच्छा हिंदी मीडियम से पढ़ाई हम लोगों की हुई हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग स्कूल रहा है तो इसलिए हिंदी ज्यादा समझने में हिंदी पढ़ने में ज्यादा पढ़ने में भी आसान लगी समझने में भी आसान लगी हिंदी पढ़ाने में भी अच्छी लगती है घर परिवार में बच्चों के साथ भी हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं तो और हमारे साथ भी यही हुआ की बचपन से हिंदी हमको सुनने ओर समझने को मिली है और हिंदी भाषा देखी जाए तो हमारे यहाँ ज्यादातर आसपास के माहौल हिंदी का अच्छा रहा है और दूर हिंदी तो मातृभाषा के वजह से सारे भारत में बोली जाती है तो बाहर भी जाते हैं तो हम लोगों को हिंदी से लोगों को समझने में लोगों को समझाने में लोगों से बातचीत करने में हिंदी हमारी अपने स्टेट से जब बाहर जाते हैं तो हिंदी पूरे भारत में बोलने की वजह से तो सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है तो लोगों से वहाँ बातचीत करने में बाहर जाने में भी दिक्कत नहीं आती और हिंदी में अच्छी पकड़ इसलिए भी है हमारी कि बचपन से स्टार्टिंग ही स्कूलिंग टाइम से स्टार्ट ही हमने हिंदी मीडियम से किया है तो हिंदी हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने से लेकर समझने समझाने तक सरल और ज्यादा लाभकारी साबित होती है और हिंदी में सारी चीज़ें चाहे वह न्यूज़ पेपर हो चाहे कहानी हो उपन्यास हो या कोई भी स्टूडियो हो या सारी चीज़ें हो तो हिंदी में ज्यादा समझ में भी आती है और ज्यादा मजा भी आता है पढ़ने में भी मजा आता है हम लोगों को और समझने में आसानी होती है इससे इसलिए ज्यादा मजा आता है इसे पढ़ने में बोलचाल की भाषा में रेगुलर भाषा हम की हमारी बन गई है हम लोगों की हिंदी तो इसलिए और हिंदी से हमें और भाषाओं से ज्यादा समझ में आता है और भाषाओं में हम लोगों को लोगों को समझ मतलब बोली भी नहीं जाती उतनी हम लोग समझ भी नहीं पाते और कक्षा छ तक तो सिर्फ हिंदी से पढ़े हैं फिर कक्षा छ के बाद से ही दूसरे सब्जेक्ट का कक्षा हम लोगों के हिंदी मीडियम होने की वजह से कक्षा छ तक तो हम लोग हिंदी से ही पड़े फिर उसके बाद इंग्लिस या और सब्जेक्ट जुड़े उससे लेकिन हिंदी में जो पकड़ रही उतनी और किसी भाषा में नहीं उतनी अच्छी पकड़ हो पाई और ना ही उतनी अच्छी से हम लोगों को और दूसरी भाषा समझ में आती है जितनी हिंदी आ जाती है और जितनी सरलता से हिंदी में हम अपने काम कर लेते हैं चाहे वो बाहर जाए हिंदी तब भी हमारे काम आती है घर में भी हिंदी ज्यादा अच्छे से आती है तो इस लिए हिंदी हमारे लिए सबसे लाभदायक भाषा और सबसे अच्छी